आमच्या भारत देशांत खुबश्यो समस्या आसात त्यो म्हणल्यार गरीबसाण प्रदुशण भ्रश्टचार जाती कातीचे भेदभाव अश्यो जायत्यो समस्या आमच्या भारत देशांत आसात ह्यो सगल्यो समस्या सोडोवपाक सरकार प्रयत्न करीत आसा ते म्हळ्यार स्वच्छ भारत अभियान हें जें आसा तें सैम नितळ निवळ दवरप सैम जो आसा तो आमचे सरभोंवतणी जी आसा ती नितळ निवळ कशी दवरप आनी ते सरभोंवतणीचो आमी जतनाय घेवपाची कशे तरेन आमी करपाक शकता हें सरकार आमकां स्वच्छ भारत अभियानांतल्यान आपलो वावर चालू करून दवरलां तर आमची दर एक नागरिकाची जापसालदारकी की आमी सैम जो आसा तो निवळ दवरपाक जाय तशेंच गरिबां खातीर खूब येवजण्यो आसात तांचे खातीर सरकारान खूब स्किमी स्किमी काडल्यात ते म्हळ्यार दिनदयाळ स्कीम हेल्थ हेल्थ कार्ड आमी म्हणटात तें जें आसा तें जें कोण बरो ना ताका जांचें कडेन पयशे हॉस्पिटलान दिवपाक फावना जाल्यार सरकार जो आसा ते हेल्थ कार्डा वरवीं आपलो फिफ्टी पर्संट जें आसा तो सरकार सरकार फारीक करतात ते खातीर तांचे खातीर हेल्थ कार्ड आसा मागीर बायलां खातीर जायत्यो स्किमी आसात जशें की हावज वायफ जी घरांत आसा त्यो बायलां खातीर हावज वायफां खातीर पयशे मेळटात तशेंच बायलां खातीर लाडली लक्ष्मी जी नवी लग्न करून करून आसा ती तांचे खातीर लाडली लक्ष्मीक कन्यादान असले तरेच्यो बायलां खातीर स्किम्यो सरकारान काडल्या आनी त्यो लोकां मेरेन पावोवपाचोच सरकार खूब प्रयत्न करीत आसा तशेंच आमकां पळोवपाक मेळटात जाणट्यां खातीर स्किमी आसात जाणट्या खातीर जें पेन्शन आसा तें सरकार वरवीं आमकां ते जाणट्या मेरेन पावता तशेंच हेर ज्यो येवजणी आसात त्यो जशें जाती काती खातीर चले चलया खातीर जे आसा सरकारान कितें केल्लें आसा तें रायट टू इक्वेलिटी हातूंतल्यान आमकां चली चल्याचो भेदभाव करिनासतना चलयांक शिक्षण शिक्षण मेळोवप जशें चल्यांक शिक्षण मेळटा तशेंच चलयांकूय शिक्षण मेळोवपा खातीर सरकार खूब प्रयत्न करीत आसा सो तांचें सग दर एक भुरग्यांक दर एक चलयेक चल्याक शिकपाक आदार मेळचो तांचे खातीर जे बुक्स जे आसा ते गरिबां खातीर खुबशे स्किम्यो ज्यो आसात त्यो पावोवपा खातीर सरकार प्रयत्न करीत आसा तर हे सारक्या येवजणेंतल्यान भारत देशाक खूब फायदो जाता